बिहार संस्कृतिक इतिहास जे छै से तऽ बहुत पुरान छै आ सर्वोत्तम छै जेना बिहारमे महावीर जैनके जन्म भेलै गौतम बुद्धके जन्म भेलै अशोक सनक सम्राटके जन्म देलकै आर आदि आदि आ भुगौलिक स्थिति तऽ एकर खैर अद्भुते छै जेना पहाड़ जे छै से कैमुरके पहाड़ी इएह आर सभ पहाड़ जे छै भागलपुरमे छै गङ्गा नदीके किनारमे जे पहाड़ सभ छै साहेबगंजके पहाड़ी सभ पहाड़ सभ छै एकर भुगौलिक स्थिति छै ई आ ऐतिहासिक घटनामे आई तक जे छै से जयप्रकाश आन्दोलन उनासीमे करीब उन्नैस सए उनासीके आसपास जे पी आन्दोलन भेलै ओ शुरु तऽ भेलै रहै से आरक्षण विरोधीसँ मगर बादमे ओकर रुप बदलि गेलै जे पी आन्दोलन जयप्रकाश आन्दोलनके रूपमे चलि अयलै जे आन्दोलन अनवरत चलैत रहलै आ सत्ताके परिवर्तनके मुल कारण भेलै ओहिसँ पुरा पुरी सत्ता जे छै भारतके सत्ता बदललै ओना जयप्रकाशके ऐना इमरजेन्सी छियै इमरजेन्सी जे इन्दिरा गाँधी लगेलकै ओहि कारणसँ जयप्रकाश नारायण अपन सर्वोदय चलाकऽ छोड़ि कऽ राजनीतिमे एलथि रहय